हय हॅलो कोण उलयता

ना ना तशें न्ही तशें न्ही खंयच्या व्हाळा बद्दल उलयता तुमी आनी शिंदोळे वयर व्हांवता तो आं पूण तो व्हाळ तो पयलींच्यान घाण आहा न्हू वयल्यान उदक येता म्हणून हय आं ना व्हाळा मेरेन तरी आमी तशें पावनात न्ही आमी गाडी धाडटा ती घरघरांनी वयता तुमची थंय ती गाडी येयना तर आं आं आं म्हळ्या तीं गोरचो कोयर हय आं हय ना ही कंप्लेन हय हय हय आं सत्तावीस तारकेर बरोवन दिल्ली न्ही आं ना पावयल्ले तें लेटर तशें पळयल्ले आमी पूण म्हळ्ळें व्हाळा देगेर आनी कोण किद्याक वयता अशें म्हणोन आमी मागीर एक्शन घेतलें ना हय ओ आयकल्लें हांवें जिना वयर गड आं तशें तशें वयले वाड्यार मागीर अशें टॉयलेटीचें बीन हे ना गोरमेंटान स्किमी काडलेली न्ही रे आं मुकून म्हणटा तो वयल्या वाड्या वयलो आं आं ना ना ना आमी करता आमी एक्शन घेता हांव सांगता सांगता मगे पंचांग नाल्या हांव फाल्यां स्वता येता हय बरें बरें